جی ہاں کچھ دن ایسا بھی ہوتا ہے جب دل نہیں چاہتا کہ میں ڈرائنگ کروں اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے جیسے تھکان ذہنی دباؤ وقت کی کمی یا کبھی کبھی خود پر بھروسہ نہیں ہونا کبھی لگتا ہے کہ میری ڈرائنگ کسی کو پسند آئے گی یا نہیں یہ جو سوچ رہا ہوں وہ پیج پر اتار ہی نہیں رہا اتار ہی نہیں رہا اس سے وقت میں مجھے انسپائریشن آ کر قدرتی مزار دوسرے آرٹسٹ کے کام دیکھ کر یا بچپن کی یادوں سے ملتی ہے کبھی کبھی کوئی اچھی فلم کتاب یا میوجک بھی اندر سے کچھ نیا بنانے کا جذبہ بڑا کرتا ہے پیدا کرتا ہے اس سوشل میڈیا پر دوسرے فنکاروں کا کام دیکھ کر بھی حوصلہ ملتا ہے کہ وہ بھی مشکل میں ہوتے ہیں لیکن رکتے نہیں